हमसभ तऽ गाँवघरके गीत गाबै छी जेनाकि विवाह होइ यऽ आ ओ जनेउ संस्कार होइ यऽ मुण्डन होइ यऽ आर अखन पंचमी मधुश्रावणी होयत तऽ एहिसभ चीजके गीत हमसभ गाबै छी आर हमसभ सखी बहिनपासभ मिलके बहुत मोन लागै छै गीत गाबयमे तऽ हमसभ तऽ अपन मिथिलेके गीत गाबै छी एहिसभ मे विवाह सभमे आओर गीतमे मैथिल गीत ओहिनो हमर मोनके गीत छी अपन फेवरेट छी गीत आ मिथिला मैथिल गीत हम पहिने अखन तऽ कनी कमो भऽ गेल हँ लेकिन हम बहुत गाबैत रहियै मैथिल गीत आ आर जनेउ सभकें गीतमे बरुआके एहिमे पितरो सभकें गीत होइ छै देवोके आ पितरोके मतलब भगवानोके आ ऊपर जे चलि गेलखिन बाबा पुरखासभ हुनको गीतसभ होइत छै तऽ मिथिलामे तऽ ईसभ चीज छै जे मतलब गीत अथी पितरोके होइत छै जे जे एहि दुनिआमे नहि छथिन जे गुजरि गेलखिन हँ हुनको लेल गीत होइत छै बरुआके जखन जनेउ होइत छै तखन आओर की कहूँ